जेह्का एजूकेशन सिस्टम ऐ अज्ज अज्जै दे जमानै दा ओह् अज्ज जेह्का इक्क बैरियर ऐ की जेह्के स्पेशल नीडिड बच्चे न उ'नेंगी अलग पढ़ाना ते जेह्के नॉर्मल बच्चे उ'नेंगी अलग पढ़ाना उसी इकदम दूर करदा अज्जकल्लै दा एजूकेशन सिस्टम ऐसा डिवैल्प होई दा साढ़े कंट्री बिच एह् इक्क इक्कै छत्तै थल्ले हर तरीकें दे बच्चे गी इकदम इक्वली ट्रीट कीता जाए ते उ'नेंगी पूरी सुविधा दित्ती जाए ते सारें बच्चें गी चाहे ओह् स्पेशल नीडिड बच्चा ऐ ते चाहे ओह् नॉर्मल बच्चा ऐ ते उं'आ गै एजूकेशन सिस्टम नै हर स्कूल बिच अगर कोई बच्चा ब्हीलचेयर पर आंदा ऐ ओह्दे आस्तै उ'नें बिल्कुल उ'नें उस्सै तरीके दा स्कूलै बिच फ्लैट बिल्कुल सीढ़ियां नेईं बनाइयै बिल्कुल फ्लैट एरिया बनाइयै कि ओह्दे पर चढ़ियै बच्चा रूम बिच आई जा कमरे बिच आई जा उ'नें पूरियां सुविधां स्कूलै बिच उ'नें अज्जकल उपलब्ध कीती दियां न साढ़े इत्थै बी इक्क स्पेशल नीडिड बच्चें आस्तै स्कूल ऐ उधमपुर बिच जित्थै जेह्के मेंटली रिटार्डड बच्चे होइये जेह्के विजुअली इम्पेयरड़ बच्चे होइये कुछ जेह्क कुछ बच्चे जेह्के डेफ बच्चे न कुछ ब्लाईंड न सारे दे सारे उत्थै उ'नेंगी तालीम दित्ती जंदी ऐ उ'नेंगी एजूकेशन दित्ती जंदी ऐ साढ़े साढ़े उधमपुर इक्क स्कूल ऐ जित्थै उ'नेंगी दित्ती जंदी ऐ होर जेह्के थोह्ड़े बहुत बच्चे जेह्के उ'नेंगी इत्थै जेह्के भलेआं गै ओह् बिल्कुल बी विजुअली इम्पेयरड़ निं ऐ उ'नेंगी बी इत्थै नॉर्मल स्कूलें बिच बी एडमिशन दित्ती जंदी ऐ ओह् उत्थें पढ़ाई अपनी जारी करी सकदे न ते अगर हून इत्थै साढ़े ग्रांऽ बिच बच्चा ऐसा ऐ जिसी प्रॉब्लम आंदी ऐ कि इसी स्कूलें बिच नेईं दाखिला दित्ता जंदा ऐ ते ओह्दे आस्तै असें सारें लोकें गी अग्गै आना चाहिदा ऐ ते उ'नें स्कूलें आह्लें गी समझाना चाहिदा कि एह्बी ते इं'दा बी पूरा हक ऐ कि एह्बी एजूकेशन लेई सकदे न ते देओ ते इ'नेंगी बी एडमिशन दोआओ जां तुस पढ़ाई सकदे अपने कशा कोशिश करियै ते इ'नेंगी पढ़ाओ ते गौरमेंट ने इ'नेंगी अपने तरफा कि जोर लाना चाहिदा कि इन्नी डिवैल्पमेंट कीती जाए स्कूलें दी एजूकेशन सिस्टम दी कि तां जे कोई बी बच्चा चाहे ओह् स्पेशल नीडिड बच्चा ऐ चाहे ओह् नॉर्मल बच्चा ऐ कोई बी एजूकेशन कशा जां इस शिक्षा कशा वंचित निं रौह्ना चाहिदा हर बच्चे गी राईट ऐ कि ओह् एजूकेशन उसी मिले ते उसी हर बच्चे गी मिलनी चाहिदी ऐ चाहे ओह् ब्लाइंड बच्चा ऐ चाहे ओह् डेफ बच्चा ऐ चाहे ओह् किसै बी तरीके दा बच्चा ऐ चाहे ओह् नॉर्मल बच्चा ऐ ते उ'नें सारेंगी इक्कै छतै थल्लै बैठालियै ते उ'नेंगी उं'दी सारी फेस्लिटी दा ध्यान रक्खियै उ'नेंगी एजूकेशन दित्ती जानी चाहिदी ऐ